मुझे यह तो कभी भी मतलब बिल्कुल नहीं लगती क्यूँकि खाना बनाना क्या महिला कोई की ही काम हे यह तो कोई मतलब ग्रंथ अगर कोई हम अगर ग्रंथ कोई शास्त्र में देखें तो यह नहीं लिखी है क्यूँकि खाना बनाना महिला को काम है अगर हम बड़े बड़े होटल पर देखें तो बहुत सारे मतलब ज़्यादा से ज़्यादातर के पुरुषों लोग ही खाना बनाते हैं तब ह वह जो पुरुष लोग वह कैसे खाना बना लेते हैं अगर वह जो पुरुष लोग हैं वह खाना बनाना न सीखे वह अपने जीवन में मतलब आजकल के जो ज़माना हो गया अगर वह न सीखे तो बहुत ही मतलब ज़्यादा दुःख पाएंगे ज़्यादा असुविधा में पड़ेगी क्योंकि सा हमेशा आपके पास महिलाएँ नही रहेंगी आपको ख़ुद ही कुछ करना पड़ेगा अगर हमेशा पुरुषों महिला के ऊपर मतलब डिपेंडेन्ट रहेंगे तो उनका भी कोई अस्तित्व नही है न जो पुरुषों लोग है अगर वह तो कुछ नहीं करेंगे वह सिर्फ ख़ुद समझते हैं वह ख़ुद ही ख़ुद मतलब इतना बड़ा है को वह कुछ नहीं करेंगे तो मुझे लगता यह बहुत गलत बात है और केवल महिलाएँ नहीं पुरुषों जिसकी मतलब जो खाना खा रहा है उसको खाना पकाना भी चाहिए और मेरे परिवार में ऐसे नहीं होता मेरे परिवार में मैं जितना करती हूँ मेरे जो भाई मेरे जो पापा मतलब मेरे जो बच्चे जो भी हैं मेरे घर में वह सब खाना पकाते हैं और अगर मुझे कोई तबियत मतलब मेरा बीमार हो गई हूँ तो में उनके लिए खाना पका लेती हूँ कि वह थोड़ा बीमार होगे तो में उनके लिये खाना पका लेती हूँ हमारे घर में ऐसे होता है और आजकल की जो ज़माना हो गया अगर कोई पुरुषों लोग खाना बनाना ना सीखें तो उसकी ज़िंदगी तो गई ये समझ लो उसकी ज़िंदगी तो गई ऐसे ही मैं बता सकती हूँ